हमरा खाना बनाबैमे बहुते मन लगैत छै आओर जइसे कि खानामे सभ बहुते व्यञ्जन होइत छै जेना कि चावले दालि होइत छै माछे मछली होइत छै सभ से जादा जइसे कि मुर्गाके मीट हो गेलै जेना हमरा ओ बनाबैमे बहुते मन लगैत छै आओर हम मुर्गाके मीट बहुत बढ़िआँ से बनबैत छियै मुर्गाके मीट बनाबैके लेल अहाँकेँ बहुत साफ सुथरा कऽके मसाला सभकेँ आओर जे सभ होइत छै प्याज सभ होइत छै जेना कि किछु भी होइत छै ओ सभ डालके स्वाद अनुसार सभ किछु डालबै तब अहाँ से बहुत बढ़िआँ से बन सकलै मुर्गा आओर आओर मुर्गा आगे खाना बनाबैके बनाबैके लेल अहाँके सभ चीज साफ सुथरा कऽके रखैके भेल

खाना बनाबैके लेल आगेके अहाँके लेल सभ किछु मतलब कि मुर्गा मछली ई सभ भेल जो भी चीज पकवान भेल सभ बनाबैके लेल सभ सीखैके पड़ैत छै तब जाकऽ सभ किछु तब बनैत छै आओर खाना